हाँ जी जगदम्बा टी वी एस मोटर्स से बोल रहे हो हाँ तो मेरे को क्या है कि एक बाइक लेनी थी तो आप के पास कोई नई बाइक या कोई नया मॉडल आया है एवलेबल है अच्छा मेरे को ये टी वी एस आई क्यू के बारे में जानना है जी हाँ तो मेरे को यही लेनी है तो इस में क्या क्या फीचर आते हैं फिर अच्छा एक बार चार्ज करने पर डेढ़ सौ किलोमीटर चलेगी ये अच्छा और जो भी इस के क्या ही मीटर आते हैं वो डिजिटल आते हैं या वैसे ही सादा सिंपल आते हैं अच्छा तो फिर इसकी टाइमिंग वग़ैरह क्या है फिर अच्छा सा तो ये क्या कि मैं जैसे ई एम आई वग़ैरह लोन वग़ैरह करवाना चाहता हूँ तो हो जाएगा इस गाड़ी पर अच्छा तो इसका प्रोसीज़र क्या क्या रहेगा फिर जैसे मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा अच्छा तो वो लोन वैसे ही कर देंगे या फिर सिबिल स्कोर भी वग़ैरह चेक कर के करते हैं अच्छा तो फिर ये क्या है कि कितनी महीने की कितनी साल तक की ई एम आई करते हैं अच्छा तो मैं तीन साल की करवाना चाहता हूँ हो जाएगी अच्छा अच्छा तो ठीक है तो क्या है कि फिर इस में डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा पच्चीस हज़ार चलो ठीक है तो मैं फिर आप से कब आ कर मिल सकता हूँ टाइमिंग क्या है अपनी दुकान की ये अभी अपन के शोरूम पर अव एवलेबल है ये गाड़ी आई क्यू अच्छा ये टायर इस के ट्यूबलेस आते हैं या फिर सादा ही आते हैं टायर्स ट्यूबलेस आते हैं या फिर ट्यूब वाले आते हैं अच्छा चलो ठीक है तो मैं फिर आ कर देखता हूँ नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं तो आप बताओ मैं फिर कल आ जाऊँ गाड़ी देखने के लिए ओके ठीक